हैलो जय झूलेलाल हा अचो ॿुधायो भाॼियूं वाॼियूं छा खपेव आलू तव आलू टीह रुपिए किलो अथव बसरि पंजुवीह रुपिए किलो अरे भाऊ हिन में मिलंदो छाए रुपिए ॿी रुपिए जो कमु आहे रुपिए ॿ रुपिया घटि थी वेंदो रुपिए ॿ रुपिए ई कमाई आहे त ॿ रुपिया थी वेंदो बसरि रेट तव्हांखे ख़बर अथव ॾिसो ता छा अॼुकल्ह कमाई छा रही आहे ॿ टे रुपिए मार्जन अथव धाणा घणे खपेव धाणा थी वेंदो चालीह रुपिए किलो

मूलियूं त हिन टाइम ई अथव पंज रुपिए हिकु टीह रुपिए किलो तूरियूं अथव लोकी अथव भिंडी बि थी वेंदव हा हा भिंडियूं पंजाहु रुपिए किलो हा हिन टाइम माहंगियूं अथव

भिंडियूं पंजुतालीह रुपिए लॻाईंदासीं लोकी टीह रुपिए किलो अथव तूरियूं सतरि रुपिए किलो तूरियूं हिन टाइम माहंगियूं थी अचनि पियूं

ठीकु आहे जय झूलेलाल